ہندوستان کے ثقافت میں کپڑے کے مواد کی ایک وسیع ورائٹی موجود ہے جو مختلف فنون اور دستکاریوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے یہ مواد نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ ہر علاقہ کی ثقافت روایات اور تاریخ کو بھی بیان کرتے ہیں یہاں کچھ خاص فنون اور دستکاریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو میری ثقافت میں مخصوص ہیں مادہ ایک روایتی ٹیکسٹائل کی دستکاری ہے جو کا خاص طور پر رنگین اور خوبصورت ڈیزائن کے لیے مشہور ہے اس میں موم کی مدد سے کپڑے پر مخصوص پیٹن بنا بنائے جاتے ہیں جس کے بعد کپڑے کو رنگ دیا جاتا ہے یہ فن خاص طور پر جاوا اور بالیا بالا بالا کے علاقوں میں معروف ہے پنجاب کی ثقافت میں پھلواری کی خاص اہمیت ہے یہ ایک کڑھائی کی تکنیک ہے جس میں رنگین دھاگے سے کپڑے پر مختلف ڈیزائن بنائے جاتے ہیں پھلواری عموماً عورتوں کے ڈوپٹوں اور شلوار قمیض پر ہوتی ہے اور یہ خوشیوں کے مواقع پر پہنے جاتی ہیں ہندوستان میں کاٹن کا استعمال قدیم زمانے سے ہوتا آ رہا ہے یہ ایک قدرتی مادہ ہے جو نہ صرف آرام دہ ہے بلکہ موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی سامنا کر سکتا ہے مختلف علاقوں میں کاٹن کی دستکاریوں میں پھولوں کے ڈیزائن جالوں اور گلابی رنگ کے پیٹرن شامل ہوتے ہیں تیلو ایک مشہور دستکاری ہے جس میں کپڑے پر سونے یا چاندی کے دھاگے سے کڑھائی کی جاتی ہے یہ خاص طور پر عیدین اور شادیوں کے مواقع پر پہننے والے لباس میں استعمال ہوتی ہے چندری سادہ اور نرم کپڑے کے ایک قسم ہے جو مدھیہ پردیش کی چندری گاؤں سے نکلتی ہے یہ عموماً ساڑیوں اور خواتین کے ملبوسات میں استعمال ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی میں دھاگے کی کڑھائی شامل ہوتی ہے پشمیری شالی کمشیری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے یہ نرم اور گرم ہوتی ہے اور عموماً ہاتھ سے بنائی جاتی ہے ان پر نقش و نگار کی بہت خوبصورت ڈیزائن بنائے جاتے ہیں جو انہیں خاص بناتے ہیں تبتری ایک روایتی دستکاری ہے جو خاص طور پر مشرقی ہندوستان میں پائی جاتی ہے یہ کپڑے کی سطح پر مختلف رنگوں کے دھاگوں کا استعمال کر کے دلکش ڈیزائن بنانے کا فن ہے یہ تمام فنون اور دستکاریاں نہ صرف ہندوستان کی ثقافت کی خوبصورتی کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ ان کے ذریعہ مقامی معشیت کو بھی فروغ ملتا ہے یہ دستکاریاں ہماری ثقافتی ورثہ کی حفاظت کرنے اور اس کی تشہیر کرنے کا ذریعہ بھی ہیں